ہیلو السلام علیکم سر میں نے ایک فوڈ آڈر کیا تھا تو اس کی ادائیگی ہوئی ہے یا نہیں وہ آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں

جی سر چیک کیا ہے یا نہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کو چیک کر رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اوہ

اوکے اوکے اوکے جی جی جی ویب سائٹ کھول رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا آڈر کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہے بتا ہی نہیں رہا ہے صحیح سے

جی سر جی جی جی جی نہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ابھی بھی اوکے اوکے تھینک یو سر تھینک یو شکریہ